ग्रामर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बीमारियाँ बीमारियों के बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है लोगों की लाइफ़ स्टाइल और उनका खानपान आज शहरों में कई सारे लोग सिर्फ़ अपने घर में बैठे रहते हैं और फ़िजिकल एक्टिविटी न करने के कारण मोटापे का शिकार होकर और कई सारी बीमारियों का शिकार हो शिकार हो जाते हैं लोगों लोगों को अपनी लाइफ़ स्टाइल को बदलना चाहिए लाइफ़ स्टाइल न बदलने के कारण वह ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं जिसके कारण वह और भी एक ही जगह पर बैठकर रहना और खानपान खानपान का सुधर सुधर में सुधार न करना जिसके कारण लोग और भी बीमारी का शिकार हो जाते हैं आजकल के ट्रेन्ड में लोग सिर्फ़ फ़ास्ट फ़ूड का सेवन करते हैं और जा रिच कार्बोहाइड्रेट्स फ़ूड खाते हैं जिसकी वजह से सिर्फ़ वह मोटापा ही गेन करते हैं ऐसे ही हमारे एक बन्धु जिनकी बहन केवल बाहर का भोजन खाने से बीमार बीमार हो चुकी है बीमार हो चुकी है और उसको निमोनिया है तीन सालों से जोकि ठीक नहीं हो रहा है और अगर डॉक्टर का सुझाव मानें तो उन्हें एक बहुत ही कम मात्रा में अच्छा भोजन करना चाहिए गन्दा पानी पीना बीमार होने का एक और भी बहुत बड़ा रीज़न है गन्दा पानी पीना ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पानी का न अवेलेबल होना भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि लोग गन्दे पानी का प्रयोग करते हैं और गन्दे ग्राउण्ड वॉटर का प्रयोग करने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में निमोनिया और पीलिया जैसी बीमारियों में बढ़ोत्तरी देखी गई है इसके ठीक इसका सुझाव यही है कि लोग अपनी लाइफ़ स्टाइल को चेन्ज करें और डेली बेसिस पर योगा योगा करें जिम जॉइन करें एवं अपने खानपान में खानपान में सुधार लाएँ रिच कार्बोहाइड्रेट्स फ़ूड न खाकर रिच प्रोटीन और फाइ रिच फ़ाइबर फ़ूड खाना चाहिए और फ़ास्ट फ़ूड को का त्याग कर देना चाहिए